پہلے کے زمانے میں کنویں سے پانی ہم لوگ ڈولچی ڈال کر بولے تو بالٹین ڈال کر نکالا ہے نکالتے تھے اور پہلے تو کنواں بہت کم تھے پہلے کنواں کھودنا پڑتا تھا پھر اس میں پانی آتی اور ہم اسے پھر گھیر کر صاف و شفاف رکھنے کی حفاظت کرتے اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتے گیا اور اب تو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے موٹر کا استعمال کرتے ہیں اور اور اسے آسانی سے بجلی کے ذریعے پانی کنویں سے باہر نکالا جاتا ہے